भुॻी भाॼी भुॻी चांवर मटर पनीर बिह बसर सयूं पटाटा पुलाव साई भाॼी सिङियूं बिह दाल पकवान फ़ुल्को दाल पैल फ़ुल्को कोकी लौकी तुरई फ़ूल पताशनि जी भाॼी सुवांजिरे जा गुल सुवांजिरे जो राइतो कढ़ी चावल मेथी पटाटा